म्हाका खूब झाडां फुलां फळां तशेंच भाजीपालो वाडोवपाक आवडटा म्हाका आंब्याचें झाड वाडोवपाक आवडटलें कारण म्हाका आंबो खूब आवडटा आनी तशेंच आंब्याच्या झाडाक जीं तोरां लागतात त्या तोरांचें लोणचें करपाक आनी तें लोणचें करून खावपाची खूब मजा आसता ताका लागून म्हाका आंब्याचें झाड वाडोवपाक आवडटलें तशेंच म्हाका भेंडे लावपाक आवडटले कारण गांवठी भेंडे हे बेस्ट आसता आनी ते खूब बरे लागता आनी आमी जेन्ना ते भाजता तेन्ना ते खूब बेस्ट लागता भेंडे पावसांत आमी लायता आनी श्रावण म्हयन्यांत हांव नुस्तें खायना आनी ताका लागून म्हाका श्रावण म्हयन्यांत भेंड्यांची खूब याद येता ताका लागून मागीर हांव ते भेंडे लावपाक खूब म्हाका खूब आवडटले आनी तशेंच मोगरेचीं फुलां जें मोगरेचें झाड जें आसा तें बी लावपाक म्हाका आवडटलें कारण आतां लइराइ आईची जात्रा आसा आनी त्या लइराइ आईक आमी मोगरेची फुलां घालता ताका लागून मोगरेचें झाड वाडोवपाक म्हाका खूब आवडटलें